मन्दिरमे जेनाकि हमरा तारास्थान यऽ अहाँकेँ एतऽ सभसँ बेसी प्रसिद्ध यऽ कि बलि प्रदान पड़ैए अहाँकेँ पाड़ाके बलि प्रदान पड़ैए अहाँकेँ छागर पाठीके पड़ैए सभसँ बेसी नामी ओ सभ छथिन हुनकर बाद कारुबाबा स्थानके छै मन्दिर हमरा बगलेमे छथिन वहांँ सभसँ बेसी अथी होइए नामी होइए पेड़ा अहाँकेँ यऽ बनैए तऽ पेड़ा नामी बहुत दूर तक आदमी आबैए लए जाए लए हुनकर बाद पेड़ा दही भेल दही भी नामी छै हमरा मन्दिरके कारूबाबा स्थानकेँ खीर बनैए हजारो आदमी दू हजार आदमी आबैए बहुत बहुत दूरसँ आबैए पूजा पाठ करैए हुनकर बाद ओ खीर प्रसादी खाइए बिना चीनीके रहैए खीर ओ भी मिठ लागैए बहुत एहन छै खीर रहै छै रहबो करै छै हुनकर भी खाना भी बनै छै सभकेँ ओ मिलै छै खाना ओकर बाद मन्दिर तारास्थान ओकर बाद फेर हमरो बगलमे मन्दिर छनि नकूचा बाबाकेँ हुनकर भी पूजा होइ छै पूजा करैके लिए आबै छै दूरसँ ओकर बाद कुशेश्वर भी स्थान छै हमरा कुशेश्वर भी स्थान छै वहाँ पर भी बहुत नामी मन्दिर छथिन उहा पर भी बाबाकेँ बाबा भोले नाथकेँ वहाँ पर भी दूर दूरसँ आदमी आबै छथिन पूजा करैकेँ लिए नामी भी मन्दिर छथिन हुनकर बाद भगवती स्थान छथिन हमर वहाँपे भी बलि प्रदान पड़ै छथिन मन्दिर पर नामी छथिन वहाँ बढ़िआसँ बलि पड़ै छथिन छागर पाठी जेकरा जे बनि पड़ै छै हुनकर मन्दिर भी नामी छथिन मेला भी वहाँ बहुत अच्छा लागै छथिन नामी मन्दिर छथिन तऽ मेला भी लागै छै बहुत बहुत दूरसँ आबै छै बलि प्रदान पड़ै छै बलि एथी पाड़ाकेँ भी बलि पड़ै छथिन हुनकर बाद दूर दूरसँ आदमी आबै छथिन ओ हुनकर पुजा पाठ करैकेँ लेल पाण्डिजी छथिन हुनकर आबै छै चन्दनकेँ टिका लगबै छै तऽ हुनकर भी दक्षिणा दिअ पड़ै छै खुश करै पड़ै छै हँ हमलोक के धर्म